मैं अपने दोस्तों और परिवार के साथ अपना जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाती हूँ और जश्न मनाती हूँ बर्थडे का शादी भी होती है तो सभी मिलकर बनाते हैं इसमें बहुत अच्छा लगता है और मेरा एक अनुभव है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ अभी कुछ दिन पहले ही मेरे बच्चे की मुंडन का जश्न मनाया गया था हमारे यहाँ जो हमने बहुत अच्छे से मनाया है जिसमें हमने अपने कई सारे व्यंजन बनवाए जो सबको बहुत पसंद आएँ और सब आए दूर दूर से लोगों को पूरे परिवार वालों को रिश्तेदारों को बुलाया गया और सब ने ढोल पर डांस किया और सब ने मिलकर खाना खाया और खाना बहुत टेस्टी था जो कि हमारे यहाँ हलवाई जी हैं उन्होंने बनाया था और उसमें हमने डिशिस भी सबके पसंद की ही बनवाई थी और सब लोग मिलकर जश्न मनाते हैं और इन जश्नों के कारण ही हमारे रिश्तों में मिठास आती हैं और कई सारी बातें भी क्लियर हो जाती हैं और हमारे परिवार बहुत अच्छे से